सबसँ पहिल छै शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र मे मधुबनी जिला काफी विकसित अछि शुरूए सँ एहिमे काफी विद्वान सब रहि चुकल छथि लेकिन जहाँतक छै रोजगार के समस्या रोजगार के बड पैघ समस्या एहिठाम छै एहिठाम रोजगार मे एकटा मिथिला पेन्टिंग आ ई जे महामारी आयल छलाए ओहिमे मास्क मास्क बनौनाइ पहिरनाइ ओहिपर पेन्टिंग केनाइ ई छलैया एहिके अलावा यदि एहिठाम छै तऽ वएह शिक्षा के क्षेत्र मे यदि अहाँ प्राइवेट इसकुलमे छी सरकारी इसकुलमे भेनाइ तऽ सबके सम्भव नहि छै लेकिन प्राइवेट इसकुलमे यदि भऽ पबैया यदि पढ़ल लिखल छी तऽ अहाँ पढ़ाए सकै छी नहि तऽ चिकित्सा के क्षेत्र मे छै यदि अहाँ कतौ सुइया दिअ अबैया या पानि चढ़बए अबैया या सेवा के भावना अछि त अहाँ ई कऽ सकै छी